महाराष्ट्र में गुड़ी परवा चेटीचण्डु असां गॾे करे मनाईंदा आहियूं जेके महाराष्ट्रनि भाई ऐं सिंधी गॾिजी हिकु थी करे इहो ॾिणु वारु ॾाढे सुठे नमूने मनाईंदा आहिनि चाहे होली हुजे महाराष्ट्र में गणपति बि सभु हिकु थी करे ॾाढे सुठे ॾियारी माना इहे फेस्टीवल्स इहे ॾिणु वारु इएं आहिनि सभु गॾिजी करे हिकु थी करे ॾाढे धाम धूम सां महाराष्ट्र में मनाईंदा आहिनि ऐं ॾाढे सुठे नमूने उनजो आनंदु वठंदा आहिनि